हम अहाँ सबके बतबयके चाहय छी की बच्चा सबके समाचार पत्र आबय छै हमसब लै छियै घरमे ताकि पल पलके खबरि हमरा सबके गाँवमे की भेलय कतऽ की भेलय हमरा सबके आबैत रहय कोइ भी चीजके आओर देखियौ बच्चा सबके भी कहय छियै की समाचार पढू ताकि गाँवमे जे भेलय अइसँ शिक्षाके भी बच्चाके अनुभव होइ छै शिक्षाके अनुभव होइ छै बच्चा पढ़यपर प्रोत्साहित होइ छै पढ़यके कोशिश कयलक नया नया चीज अगर देखलक अगर कोइ भी चीज बच्चाके नहि समझमे आयल ओ पुछलक जे हम बतयलहुँ कि एना होइ छै देश विदेशमे हमरा सबके न्यूज पेपर पढ़ऽमे नीक लागय छै ताकि हर एक जगहके खबर हमरा सबके मिलैत रहय छै कतऽ की भेलय नहि भेलय कखन की भेलय कतहु भी किछु भी अगर होइए पूरा बिहारमे अगर किछु भी होइए हमरा सबके ओकर खबर मिलइए बच्चा सबके भी अहुँ सब बच्चा सबके प्रेरित रखियौ कि पेपर पढ़य न्यूज पेपर पढ़य अगर नहि पढ़इए नहि पढ़ि सकइए नहि समझमे आबय छै बच्चा सबके तऽ अपनोसँ पढ़ि कऽ सुना दियौ ताकि बच्चा सबके दिक्कत नहि होइ कि पेपर पढ़यमे कोन तरहके दिक्कत भए रहलइए बच्चा भी उत्प्रेरित होयत ओइसँ पढ़यपर ध्यान जायत बच्चा भी तेज होयत कतऽ की भेलय कोइ भी चीज एहन भी होइ छै कि जे ओइमे पढ़ाइ लिखाइके चीज भी देल रहय छै न्यूजके साथ साथ ताकि बच्चाके समझमे आबय बच्चा पढ़य बच्चा आगा बढ़य कतऽ की भेलय कोन नौकरी चाकरी लए सबचीजके देल रहय छै ओइमे जे बच्चा सबके अपन पढ़ि कऽ सुनाबियौ ईसब चीज जेना जेना पढ़ि पढ़िके बतबय छै अगर बच्चा सब नहि पढ़इए नहि समझमे आबय छै बच्चा सबके तऽ अपना सब पढ़ि कऽ सुना दियौ अहुँ सबसँ गुजारिश यऽ सब अपन अपन बच्चाके आगा देश विदेशके बढ़ाबियौ अइ सबसँ यए सब चीज हम अहाँ सबके बतबैला चाहय रही ईसब चीज करियौ अहाँ सब न्यूज पेपर बहुत ही नीक चीज छियै चलु अइ सबमे आगा बढ़ु इएह सब करयके छै अहुँ सब बच्चा सबपर ध्यान दियौ न्यूज पेपर पढ़ाबियौ न्यूज पेपर पर डे लिअ घरमे आबु पढ़ु पढ़ि कऽ सुनाबु सबके अगर अगल बगलमे केओ नहि लइए पेपर ओकरो पेपर दियौ पढ़य लए न्यूज दियौ अगर नहि पढ़ि सकय छै तऽ पढ़ि कऽ अपनासँ सुना दियौ कि छै न्यूजमे आइ कतुका न्यूज आइ कतऽ की भेलय देश विदेशमे पूरा सबचीजके सब देल रहय छै उसब चीज सुना सुना कऽ कहियौ सबकऽ अगल बगल अड़ोसन पड़ोसनके भी सबके ई बात कहियौ ताकि सबके खबर मिलय कि कतऽ की भए रहल छै सबचीजके बच्चा सबके भी कनीटा होप दियौ कि ईसब पढ़यपर ध्यान दै ईसब चीज करत ठीक अइ एकरा लेल धन्यवाद ईसब चीज अहाँके हम बतेलहुँ धन्यवाद पेपर न्यूज बहुत ही नीक चीज छियै अहुँ सब लिय हमसब भी लै छी पल पलके न्यूज मिलैत रहइए अहुँ सब लैकेँ कोशिश करु